जेके मां नाश्ता ठाहींदी आहियां उहे आहिनि चाप छोला बिहनि जी टिकियूं ढोकला इडली सांबर मेदु वड़ा उतपा पानीपूरी सेवपूरी दहीपूरी दाल समोसा बसर वारी कोकी कारे मिर्च वारी कोकी भोरी दाल पकवान सन्हा पकोड़ा मिर्च पकोड़ा सीरो मालपूड़ो दाल ढॿल जंहिं मां हिक रेसिपी शेयर करणु चाहियां थी उहा आहे चाप छोला जंहिंमें चाप लाइ अलॻि शयूं खपंदियूं आहिनि ऐं छोलनि लाइ अलॻि शयूं खपंदियूं आहिनि पहिरीं चाप में पटाटा चणनि जी दाल लूणु मिर्च विझी मसालो साओ मसालो ऐं मिर्च जो इस्तेमालु थींदो आहे पहिरीं पटाटनि खे कूकर में सिटियूं लॻायूं वेंदियूं आहिनि पोइ उन्हनि खे छीले पोइ ॻोहियो वेंदो आहे चणनि जी दाल खे अधु कलाकु पिसाए चणनि जी दाल खे हिक हल्की सी सीटी हणाइ वेंदी आहे दाल उन दाल खे थधो करे थोरो गरम मसालो ॻाढ़ो मिर्चु साओ मसालो साओ मिर्चु विझी ॻोहे विझी मिलायो वेंदो आहे पोइ पटाटो हिकु गोलो ठाहे उनजे विच में मसाले वारी दाल विझी वेंदी आहे पोइ उनखे गोले खे हथ सां दबायो वेंदो आहे ऐं उनखे तए ते थोरे गिह में तरियो वेंदो आहे पोइ छोला राति पोइ छोला राति जो पिसाए ऐं सुबुह जो हिकु ॿ सीटी हणाए करे उनखे बसर जो दाॻु पचाए टमाटा वग़ैरह ॿियूं मसाले विझी करे उनखे भुञी करे उहे छोला विझी करे हिक ॿ सिटी हणाइजे इहा असांजी छोलनि ऐं छोलनि जी रेसिपी थी छोला ऐं